हमरा सामिप्यमे यद्यपि बहुत कॉलेज अछि दू तीन टा कॉलेज अछि लेकिन ई संस्कृत कॉलेज जे अछि ओ सर्वप्रथम अछि एहिठाम छात्रलोकनि शास्त्री धरि अध्ययन कऽ आओर उच्च शिक्षाके लेल आचार्य आचार्यके लेल ओ अन्यत्र जाइत छथि दरभङ्गा आओर बनारस जाइत छथि